सुपौल जिलामऽ स्थानीय आवास बढ़िआँ व्यवस्था नहि छैक एहिठाम एहिठाम रियल स्टेटक आवास सेहो नहि छैक रिक्शा ठेला आओर ठेला डाला लेल रैनकऽ बसेरा सेहो नहि छैक किछु व्यापारी आ नौकरी वा नौकरी चाकरी करबयवाला लोक घर वा भाड़ा लयकऽ रहैत छैक आ तहिना जे छै की छात्रोसभ लॉजमे भाड़ा भाड़ा लयकऽ अपना बसेरा लैत छैक लेकिन परीक्षाक समयमे ततेक भीड़ भए जाइत अछि जे विद्यार्थी भीड़मऽ परेशान भऽ जाइत अछि तऽ कोनो रुम लयकऽ भाड़ा लयकऽ वा रहैत अछि कोनो मन्दिर वा होटल स्टेशनसभ पर भाड़ा लयकऽ अपना दिन गुजारा करैत अछि एहिलेल एहिलेल कहल जाइत अछि कि कोनो सुपौलमऽ रियल स्टेटक व्यवस्था बिल्कुल नहि छैक